हेलो नमस्ते जी हो जाए जी जी जी फोटो फोटोशूट हो जाएगा हाँ देखिए आप जैसा कराना चाहें अगर आप नार्मल कराना चाहेंगी तो टेन थाउजेंड से स्टार्टिंग है अगर आप मतलब अच्छा कराना हैं जैसे ड्रोन है तो इन सबका चार्जेस अलग होता है डी एस एल आर कैमरा वगैरह हम यूज करते हैं तो उससे चार्जेस ज़्यादा हो जाता है तो अगर आप ड्रोन करते हैं जी अगर आप ड्रोन करते हैं तो आपका फिफ्टी थाउजेंड रहेगा क्योंकि उसमें ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है जी जी जी

जी हाँ ड्रोन का चार्ज मेरा फिफ्टी थाउजेंड रहेगा अरे इतना ज़्यादा क्या ड्रोन है थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन हाँ बताईए तो हम फिफ्टी थाउजेंड है आप ज़्यादा कर रही हैं ठीक है कितना देंगी आप बताईए फोट्टी थाउजेंड कर लेते हैं नई फोट्टी थाउजेंड कर लेते हैं थर्टी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा एट लीस्ट कुछ तो बढाईये अच्छा अच्छा मतलब मूवी वगैरह सब बनवानी है आपको हाँ तो मतलब डी एस एल आर भी चाहिए आपको फोटोशूट का अलग चाहिए और मूवी वगैरह का अलग चाहिए न आपको अच्छा अच्छा जी जी ओक ओके ओके ओके ओके अच्छा तो मतलब डेट क्या रहेगी सोलह नवम्बर है ओके ठीक है हो जाएगा लेकिन थर्टी थाउजेंड थोड़े ज़्यादा कम हो रहे हैं आप थोड़ा सा बढ़ाइए देखते हैं हो जाएगा होगा अगर नहीं है इतनी जी हाँ या कंसेशन तो बिल्कुल बनता है लेकिन आपको क कही पर भी शिकायत नहीं मिलेगी इतनी अच्छी फोटोशूट होती है और वेडिंग वीडियोस जो बनती है हमारे यहाँ पर एकदम बहुत ज़्यादा फेमस ही है वो तो आपको पता ही चलता होगा आपने सुना होगा किसी से अच्छा अच्छा चलिए कोई नहीं आपने इतना सुन कर मेरे पास कॉल किया है तो चलिए ठीक है थर्टी फाइप आप थर्टी फाइप में डन करते हैं थर्टी हो सकता है ना थर्टी फाइप हाँ हाँ ठीक चलिए ठीक है हो सकता है इतना तो थर्टी फाइप ठीक है आप राजी हो जाईए ठीक है ठीक है ठीक है ओके मैं करता हूँ ठीक ओके